हैलो हैलो होर अंजी सनाओ आं जी बोल्लो बोल्लो आं जी बोल्लो बोल्लो अच्छा अच्छा मैडम जी हून हर चीज़ दी गारंटी थोह्ड़े होंदी ऐ ओह् बधियां चीज़ दी होंदी गारंटी जेकर तुसें दिक्खो आं ना कंपनी दा लैता दा होंदा हा भी गारंटी आह्ली गल्ल होनी ही लोकल आईटम उप्पर गारंटी थोह्ड़े होंदी ऐ दिक्खो मैडम जी सारा होंदा इस्तेमाल उप्पर जदूं जादै चलागै सबेरे कोला लेइयै रातीं तगर इस्तेमाल करगे फिर ते बमार होना गै दिक्खो मैडम जी फैंसी आईटम ऐ फैंसी आईटम दी कोई गारंटी थोह्ड़ी होंदी ऐ तुसें ते फैंसी चीज़ लैती ना चलो कोई गल्ल निं तुस लेई आयो अस ठीक कराई देई ओड़ेओ ठीक ऐ नी कंपनी बिच भेजगे ना पिच्छें थोह्ड़ी ठीक होई जाह्ग थुआढ़े निं लग्गने न पैसे हैलो आवा दी वाज़ ते भी दिक्खना पौना ना ओह् ते नुहाड़ी कंडीशन दिक्खियै लग्गनी पतै की ना ठीक ऐ ना बाकी तुस बाकी तुस लेई आयो दुकान पर में ठीक कराई देई ओड़गा तुसें गी ठीक ऐ भी ठीक ऐ ओके